जि'यां के अजकल्ल तोहें सारेंं पता गै कि मतलब कि अज्ज दी जेह्ड़ी टैक्नालोजी ऐ ओह् किन्नी जैदा बधी गेदी ऐ मतलब जेह्ड़े साढ़े मम्मी पापा दा जमान्ना हा उं'दे च टैक्नालोजी केह् कक्ख निं ही होंदा उं'दे जमान्ने च कुछ बी हैन्नी होंदा हा फोन होंदे हे निक्के बटनें आह्ले फोन होंदे हे खाल्ली फोन करो बस फोन औंदा हा बस होर कक्ख निं हा होंदा ओह्दे च मता कुछ निं होंदा जि'यां साढ़े स्मार्ट फोन ऐ सारा कुछ होंदा व्हाट्सऐप होंदा इद्धर बंदा बैठे दा उस्सी अमेरीका काल करी लैओ जित्थै मर्जी काल करी लैओ व्हाट्सऐप चलाओ कुसै गी वीडियो काल करो जेह्ड़ा कोई बड़ा बमार होऐ दूर होऐ उस्सी सानूं दिक्खन निं जाई सकदे पर लेकिन उस्सी वीडियो कर लेई बड़ा स्हेई मतलब कि इक तरफा न्हाड़ा बड़ा अच्छा इसदा मततब लेकिन जेह्ड़े अज्जकल दे बच्चे ऐ मेन ऐ मेन जेह्ड़ा ओह् होंदा ओह् बच्चें उप्पर पवै दा एह्दा असर बच्चें पर असर केह् पवै दा बच्चे केह् करदे जि'यां बच्चे पैदा होंदे पेरैंट्स उं'दे जेह्ड़े मम्मी पापा होंदे हल्ली बच्चा निक्का होंदा बच्चा हल्ले कोई चार म्हीने दा बी हैन्नी होए दा होंदा लेकिन ओह् उस्सी पैह्लें गै फोन दी आदत पाई ओड़दे बच्चे ने फोना गी दिक्खियै रुट्टी खानी फोना गी दिक्खियै सब कुछ उ'न्नै फोना गी दिक्खियै करना फोना गी दिक्खे बगैरा उ'न्नै रोटी निं खानी ना उ'न्नै फोना च पोइमां सुने बगैरा ना ओह् सोंदा ना कुछ मतलब पैह्लें गै बच्चें गी आदत पाई लैनी ते जिल्लै बच्चे ओह्दा मिसयूज मतलब कि गल्त इस्तेमाल करन लगी पौंदे ते फिर टी पेरैंट्स आखदे कि साढ़े बच्चे बड़े बिगड़ी गेदे साढ़े बच्चे बिगड़ी गेदे हल्लै एह् निं दिखदे कि उ'नें आपूं गै बच्चे गी बगाड़े दा ऐ ठीक ऐ ते आपूं गै बच्चे गी फोन देई ओड़ना होंदा निक्के निक्के बच्चें गी हल्लै बच्चे निक्के निक्के अट्ठ दस साल दे बच्चे होंदे उं'दे हत्थें च फोन होंदा अजकल्ल अट्ठ अट्ठ दस दस साल्लें दे बच्चें च हत्थें च फोन होंदा नेईं फोन लेइयै देओ हून किन्नियां न्यूजां आवा दियां हियां कि बच्चे गी फोन नेईं लेइयै दित्ता बच्चे ने अपनी मम्मी गी मारी ओड़ेआ बच्चे गी फोन नेईं लेई दित्ता उ'न्न आपूं सुसाइड करी लेआ मतलब कि एह् किश होंदा अजकल्ल फोना बगैरा पर लेकिन जेह्ड़ी पेरैंट्स गी समझनी चाहिदी एह् चीज कि बच्चें गी इन्नी जल्दी फोना दा ओह् आदत नेईं पानी चाह्दी पर खैर हून पाई ओड़ी दी ऐ ते उं'दे उप्पर केह् गल्त इस्तेमाल होआ दा ओह्दा केह् गल्त इस्तेमाल करा दे न उ'नें चीजें दा बच्चे केह् करदे कुतै ओह् अजकल्ल इंस्टाग्राम बड़ा चले दा इंस्टाग्राम उप्पर रीलां पांदे अपनी अपनी बनाइयै ठीक ऐ वायरल होने बास्तै अपनी रीलां पाई ओड़ने आं केईं बार ओह् कुछ गल्त बी पाई ओड़दे बिच्च ठीक ऐ ओह्दे कन्नै उं'दी बड़ी बदनामी होंदी बेसती होंदी उप्परा ओह्दे च अजकल्ल बड़ा कुछ गल्त बी औंदा बड़ा कुछ गल्त गल्त दसदे ओह्दे च उस च बच्चे दे दमाका पर बड़ा गल्त असर पवै दा बड़ा गंदा असर पौंदा ठीक ऐ ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि बच्चे न जेह्ड़े ओह् बिगड़ा दे न बिगड़दे गै हैन सुधरदा ते है निं ऐ बच्चा फोन दिक्खियै ते सुधरदे हैनिनी हैन ओह् बिगड़दे गै जंदे न ते जि'यां गूगल पेऽ होई गेआ गूगल पेऽ आई गेदा ओह्दे उप्परा बच्चे अपने अपने अकाऊंट बनाई लैंदे कुसै दे मम्मी पापे ने बनाए दा होंदा मम्मी पापे दा फोन चलांदे बच्चे मम्मी पापे गी पता बी हैन्नी होंदा ते बच्चे ने कदूं किश मंगवाई लेदा किश मंगवाई लेदा आनलाइन गै पैसे खर्ची ओड़दे बच्चे ना बच्चें गी पता लगदा ते ना मम्मी पापे गी उं'दे पता लगदा भला केह् होआ दा ऐ एह् सब रोकना चाहिदा रुकना कि'यां ऐ कि मतलब कोई इक इक इ'यां रक्खी ओड़नी चाहिदी कि इन्नी उमर होगी तेरी जां तूं मतलब जि'यां साढ़े सानूं ते फोन कि'यां थ्होए दा कि तूं पास होगी दसमीं चा पास होग्गी तां यह् करगे बो करगे ते फिर तुसें गी फोन थ्होना पर लेकिन उं'दे च है नी साढ़े सानूं उं'दे च हैन्नी होंदा उ'नें इक दो बारी जिद्द जुद्द करनी ते पेरैंट्स फोन लेइयै देई ओड़दे उ'नें जिद्द कीती बच्चा रोएआ दस मैंट दो दे भुक्खा रेहा दो दो बक्त दी उ'न्नै रुट्टी नेईं खाद्धी उस्सी फोन लेइयै देई ओड़दे ओल्लै फोन आई जंदा उं'दे कोल पर लेकिन समझना चाहिदी पेरैंट्स गी कि जेल्लै धोड़ी सानूं बच्चे गी अपने हत्थै च नेईं रखगे बच्चे नेईं सुनना ऐ केह् ऐ बच्चे टी वी दिखदे रौंह्दे टी वी दिक्खी दिक्खी उं'दियां अक्खां खराब होंदियां फोन चलांदे रौंह्दे फोन चलाई चलाइयै उं'दी अक्खां खराब होई गेदियां ठीक ऐ फोन चलांदे रौह्ना चलांदे रौह्ना चौबी घैंटे फोन चलाना जेह्ड़े उं'दे असर ना हिल्लना ना झुल्लना खून दी हरकत निं होंदी ओह्दी ब'जा कारण बच्चे बमार पवै दे ना उ'नें फिर फोन चलांदे रौह्ना टैमा सिर रुट्टी खानी ना कुछ रुट्टी नेईं खाङन ओह् बक्खरे बमार पौने कुसै गी कुछ होआ दा कुछ होआ दा फोनै पै कन्न किन्नियां बमारियां लगादियां बच्चे गी अजकल्ल पर लेकिन बच्चे सुनदे कु'त्थै न कुसै दी फोन चलांदे रौंह्दे यह् करदे बोह् करदे कदें कुछ दिक्खा दे फोनै पर किन्नी किन्नी गल्त चीजां ना अगर ते पेरैंट्स बच्चे गी फोन देआ दे ते उस्सी एह् चीज दिक्खनी चाह्दी कि बच्चा फोना च दिक्खा दा केह् ऐ कम से कम एह् ते दिक्खो जाइयै कि बच्चा दिक्खा दा केह् ऐ फोना पर भाएं कुछ गल्त दिखदा र'वै ते पेरैंट्स गी हैन्नी पता होंदा ऐ कि कि कि कि ओह् केह् दिक्खा दा ऐ